छह अठ महीना अॻु मां टीवी वरिती हुई विजय सेल्स मां वाइस कंपनी जी पर हूअ ॾाढी पहिरों त ॾाढी सुठे नमूने हले पई छह महीनो सत महीना कुझु बि न थियो हुन टीवी खे अठ नव महीननि खां पोइ हूअ टीवी जो आवाज़ थोरो घड घड थियणु लॻो और टीवी थोरी धुंधले वांगुरु ॾिसणु पई अचे पर सुठे नमूने न पई हले पहिरों त न ॾाढो सुठो हलो मां हुन मां ॾाढी ख़ुशि हुअसि अठ नव महीननि खां पोइ हुन जो रिमोट बि कमु करण न पियो लॻे मूंखे हुन जे करे ॿियां पैसा ख़र्चु करे नओं वठिणो पियो ऐं ॿीं ॻाल्हि तव्हां न असांखे जॾहिं असां वठणु वियासीं त हुननि इहो न ॿुधायो त हीअ स्मार्ट टीवी आहे उन्हनि जो जेको सेल्स बॉय हुओ उन्हनि असांखे कुझु हीअं ॿुधायो ई न की भई तव्हां हिन में छा ॾिसी सघंदा आहियो छा न ॾिसी सघंदा आहियो कुझु बि न ॿुधायो बसि हुननि खे पंहिंजो प्रोडक्ट सेल करण करे ॿ सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं ॿुधायूं नेगेटिव ॻाल्हियूं न पिया ॿुधाइनि भई असां हुन में छा हलंदो छा न हलंदो त इन करे मां हिन टीवीअ सां ख़ुशि न आहियां पर जॾहिं बि तव्हां टीवी वठणु वञो या कहिड़ी बि शइ वठणु वञो उहो सोचे सम्झे ॾिसी करे पर भली चारि माण्हू पुछी करे पोइ वठो त जीअं तव्हांखे बि तकलीफ़ु न अचे जीअं मूंखे आई आहे इहो मुंहिंजो मूंखे हिन टीवीअ मां कॾहिं बि सेटिस सेटिस्फेक्शन न मिलियो आहे त जीअं ॿियनि टीवीयुनि जी मां ॿुधंदी आहियां भई इहे टीवी सुठी हुई तॾहिं मां हिन टीवीअ जो नालो ॿुधो तॾहिं मां हीअ टीवी वरिती हुई मूंखे हूअ अती हिन माण्हू सुठी एतिरो सुठो ॻाल्हियूं न वणियूं हिन टीवीअ में